اب چونکہ آپ نے پوچھا ہے کہ میرا رجحان شاعری کی طرف کس طرح گیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم الیونتھ کلاس میں تھے تو میں نے کامرس سے اسکولنگ کی ہے تو کامرس میں ہمارے پاس سارے سبجیکٹ کمپلسری تھے لیکن اک ایک سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ آپشنل ہوتا ہے تو وہاں سے میں نے اردو پڑھنا شروع کیا اردو سے لگاؤ اردو کی شاعری اردو کی نظم اور بہت سی چیزیں جو مجھے مناسب لگیں وہ میں نے خوب پڑھیں اور اس طریقے سے اردو پڑھتے پڑھتے جو ہے غزلیں پڑھتے پڑھتے بڑے بڑے شعرا کو میں نے پڑھا میر غالب اقبال فیض فراز یا اور بھی دوسرے شعرا تو جیسے جیسے ان کلیات دیوان پڑھتا گیا تو ایک کیفیت ایک ماحول سا مطلب ماحول بنتا گیا اور میں پھر اس طرح سے میں نے شاعری جو ہے لکھنا شروع کر دی چھوٹی چھوٹی پہلے نظمیں کہیں لیکن پھر چونکہ ان کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کو پہلے قدم جو ہے اٹھانے پڑتے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں وہ تو بعد کی بات ہوتی ہے لیکن آپ کو ہمت تو کرنی ہی پڑتی ہے تو اس طریقے سے پھر میں نے کچھ کہنا شروع کرا اور اسی طریقے سے ہوتے ہوتے پھر میں نے گریجویشن جو ہے میں آتے وقت میں لکھنا لکھانا شروع کر دیا تھا میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا اور پھر اسی طریقے سے پھر جب میں آگے آگے اور بڑھتا گیا تو اور میرے اندر بہتری آتی گئی اور اس طرح سے پھر ایک شاعری کی فضا بنی اور شاعر میں شعر کہنا سیکھ گیا